खेतमे बहुत हम समय दै छी जेकि जे कोइ माल सब उपद्रव नहि करै कोइ चरबै नहि कोइ नुकसानी नहि करै कोइ खिआबै नहि वनैआ सुअर जादा अछि उ जल्दी सिना नहि करै आलू रोपलहुँ सबटा उपद्रव कए कऽ उपटाय देलक आधो आलू नहि आबै देलक हन अँगना आब नहि आबऽ देलक हन एक घड़ी जहन टाइम नहि देलहुँ खेती बाड़ीमे तहन आब उ वनैया सुअर यऽ ओ अपन दैइए अपन सबटा अपन गेल वए अपन गहूँमके नीलगाय अपन चरैया कनि काल टाइम दिऽ पड़ै छै अँगनोमे आओर चौबीस घण्टा रहलहुँ खेत पथार लग रहलहुँ नहि रहलहुँ ओहिमे सबटा कीड़ा सूरा मारि देलक हन तऽ सबटा तऽ करिते रहै छी कि हरदम खेती पथारी लग हम तऽ हरदम समय बितेनहि रहै छी खेनाइपर आफत रहैया नहायब पूजा करब जतबो घड़ी ओतबो घड़ी मौका नहि मिलै अछि खेत पथारके दुआरे मौका नै मिलैत रहए अइछ आ जेतबो घड़ी कनि नहायब सोनायब खाना खायब पूजा पाठ करब ओतबो घड़ीमे नहि मौका रहैए हे वएह गेलै हे वएह गेलै वनैया सुअर गेलै हे या नीलगाय गेलै चरै लए गेलै तामे भागते रहलहुँ